دیہی علاقے یعنی دیہات کے علاقوں میں کسانوں کو بہت سارے درپیش مسائل ہیں چینجیز ہیں اور مالی مالی مدد ہے موسم کی تبدیلی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں اور چھوٹے پیمانے کسانوں کی کا بھی بڑا مسئلہ ہے ہر اعتبار سے بے چارے پریشان رہتے ہیں کیوں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیہا وہ جو دیہات کے علاقے ہیں ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے اور ان کے پاس جو کسانی سے جو سبزی آتی ہے وہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ ساری چیزیں لیتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان کو جتائی کرانا ہو ٹیکٹر چلانا ہو یعنی کسی طریقے کی کوئی چیز ہو چیلنجز ہوں مسائل ہوں اس کو وہ کہتے ہیں بھیا ہمارا اتنا گہیوں لے لیہو ہمرا اتنا مکئی لے لیہو یعنی جس انداز سے بھی ہو اس انداز سے اس کو سامان دے کے اس کو بات منانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا یہ کام کردے اس کی بہت ساری کتنی بھی اگر گاؤں میں اگر گاڑی خراب ہوگئی تو کوئی ہے بھی نہیں اب ان کو پریشانی کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے کافی دور سے بلانا کہ ہاں لکھنؤ شہر ہو یا کہیں کی بھی ہو تو وہ بہت جلد سامنے ہر دس قدم پہ گاڑی ٹھیک کرنے والا ہر دس قدم پر کوئی نہ کوئی بنانے والا تو یہاں کافی مدد مل جاتی ہے اور موسم کی تبدیل اگر کہ دھان تیار ہو یا سبزیاں تیار اس وقت بارش ہو جاتی ہے تو ان کا جو ایک نظام روز مرہ کا دو وقت کی روزی روٹی کسی طرح چلتی ہے سبزی تو ان میں بڑی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے گھر بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں جھوپڑی کے بنے ہوتے ہیں اوپر سے پانی ٹپک رہا ہوتا اور بڑی پریشانیوں کا ان کو سامنا کڑ کافی چیلنجز ہوتے ہیں ان کے پاس لیکن وہ بے چارے پر آسمان ان کا چھت ہے اور زمین ان کا بستر ہے اس طریقے سے وہ زندگی گذارتے ہیں جو چھوٹے کسان ہیں وہ بھی بہت پریشان رہتے ہیں جو بڑے کسان ہیں ان کو بھگوان نے خوب دے رکھا ہے وہ اچھے سے رہتے ہیں اس سب کی الگ الگ جیسے جس حساب سے مالی مدد ہے مالی تعاون ہے اس حساب سے بڑے جو کسان ہوتے ہیں ان کو کھاد ہے کوئی چیز ہے ملنا ہو بَرا بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور جو چھوٹے ہیں ان کو نہیں ملتی وہ بے چارے پریشان رہتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں اس طریقے سے ان کی زندگی گزرتی ہے